योजना सब भेटै छै जेनाकि मिथिलामे महिला सबके इन्दिरा आवास भेटै छै कोनो कोनो सरकारी फण्ड आएल ओहो भेटै छै जेनाकि इसकुलमे बच्चा सबके साइकिलके पाइ भेटल ड्रेसके पाइ भेटल कोनो बच्चा पास केलकै तऽ ओकरा अलगसँ पाइ भेटल ओकरा बाद आङ्गनबाड़ीमे बच्चा सबके पढ़ाओल जाइ छै ओहिमे बच्चा सबके खिचड़ी भेटै हइ ओहूमे सुविधा छै कि बच्चा सबके कपड़ोके पाइ आबै हइ सबकिछु भेटै हइ आओर अहाँके कोनो कोनो योजना भेल प्रधानमन्त्रीके द्वारा किनको द्वारा तऽ ई सब तरहके चलन गाँवमे होइ छै कोनो तरहके एहन नहि कि नहि भेटतै नहि मिलै हइ जे कोनो योजना आबै छै महिला सबके नाम भेटै छै सबटाके